जों मिथिंगायारि सम्पद बुङोब्ला मिथिखायो मा माया मिथिंगायारि सम्पद बिफां लाइफां दंफांफोर ओरै मिथिंगायारि सम्पदा माइ फाथो गय बेफोरो मिथिंगायारि सम्पद

जेनेबा जोङो बिफां गायनाय गाम्बारि बिफां सिगुन बिफां गायनानैबो जोङो बेखौ फाननानै जानो हायो जेरैहाय गाम्बारि बिफांफोरा थख्था हानाय माबा हानाय टेबोल सियार बानायनायाव जोबोद खामानि होयो जोबोद मोजां सिगुन बिफां बेफोरबो बिदिनो गाम्बारि बिफां बादियानो फालांगिनि थाखाय बिराद मोजां आरो बियो ओमफाय फाथो आबाद मावनाय बेबो फाथोजोंथ' जोङो बेराद मोजां फाथो दुरुं दुरुं फागा सानानै बायसिना खानाय मानायाव बाहायना जायो बेनिफ्राय फाथो बेयो बेखौ फाथो सेरना होनो बियो न' दुमनाय माबा दुमनाय बेरा हेबनाय बेफोराव बेराद मोजां खामानि होयो आरो खुन्दुंफोरखौथ' फाननो हायो फाननानै मालाय गावसोर फालांगियारिफोरा मा मा खालामो बस्था थस्था खालामहैयो गुबुन बायदिसिना खालामनो हायो आरो ओमफाय जेनेबा गय बिफां गय बिफांआबोथ' फिथाय फाननानै जानो हायो गय बिफांखौ फिथायखौ न'खरा डेभेलप जायो आरो बिदिया जोबोद मोजां